उणिवीह चार उणिवीह सौ छावंजाह पंज टे उणिवीह सौ अठानवे टीह यारहां उणिवीह सौ सतहठि पंदरहां छह उणिवीह सौ छाहठि एकटीह ॾह ॿ हज़ार बारहां